आमच्या ल्हानपणांत आमी जेन्ना इस्काॅलाक वचूंक लागले तेन्ना असो एक धुळिचो रस्तो आसलो आनी अशें आमचें एक अशें अशें हे आतां शाळा जाला तशें शाळा नाशिल्ल्यो गव्हरमेन्ट प्रायमरी स्कुलां आसलीं त्या सगल्या स्कुलाक आमीं सक्काळीं उठोन वयताले उठोन वयताना काजीचे दिसांनी अशें लोकांचे काजी आशिल्ले ते काजी तोडून वचाप ते काजी मागीर वयताना होटेलांत ते दिवाप आनी वयतानासून ते भाजी खावप आमी घरा कडेन वयताना च्या पिवन वचनासले ते काजी बी काडप आनी ते लोकांचे ते वाटेर वयताना ते विकाप आनी मागीर ती च्या बी घेवप भाजी खावप आनी शाळेंत वचप आसली तेन्ना अशी खूब्ब मजा करताले खूब म्हटल्यार खूब ते आता आमकां एक आतां म्हा म्हातेरे जाला आमी आतां आमकां ते आठवण येता ती जेंवा आमी ल्हानपणांत अशें कितें केल्लें घरा कडेन कितें कितें येवपाचें घरा कडेन गरोवपाचो छंद आसलो गरी घेवपाची आनी तें गरोवंक वचपाचें तेन्ना जेवाण बी नासल्यार उपकरता पूण गरोवपाचो छंद व्हडलो आसलो ते आजुनूय आमी वयता आवड आसा आजुनूय आता आतां वय जाल्ल्या प्रमाण आतां आमकां तें जायना जाल्यार आमी ते ह्या वटेन त्या वटेन उडकी मारून सगलें तें नुस्तें धराप खंयचें तें काजी चोराप कोणांचें आडसरां चोराप हें खूब करताले हें आतां आतां म्हणजे भुरगेपणांत तें सगळें करपाची ती हें आसता न्हू तेंवा कितलें तें समजून सांगलें तें आयकाप ना आपलें तेंच कराप अशें तें हें आसता न्हू आतां तें आमकां जाण्टेपणांत कळटा की अशें बाबा कराप न्हूं अशें केल्यार कितें जातलें कोणाचें कितें खावप न्हूं कोणाचें कितें चोराप न्हूं आतां आमी आमच्या भुरग्यांक सांगता पूण आमी जें अशें केल्लें आसा न्हूं तें आमकां आमचो तो ल्हानपण जें काय कितें चरोब आसा अशी तें म्हण आसा आतां आमकांच कळोवन सुटल्या की आमी आतां जाण्टे जाल्यात आमकां आतां कळटा ल्हानपणांत तेन्ना कळनासलें पूण हेच्या फुडें आमी अशे बरें कोणाकूय सांगपाचें आनी बरें करून घेवपाचें असो हो उद्देश आसा